नमस्कार भैया

बहुत सारी भैया किताबें हैं बहुत सारी बुक्स हैं आप बताएँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं

अच्छा मिल जाएंगे भैया बहुत सारी किताबें है उसके लिए हीं मेरे पास यू पी एस सी की किताबें हैं मेरे पास लाइब्रेरी की टाइमिंग भैया तीन बजे से पाँच बजे तक है शाम में मॉर्निंग में आठ बजे से दस बजे तक है फिर ग्यारह से एक बजे तक है हाँ बीच में गैप रहता है क्या चीज़ हाँ हाँ जॉइन भी कर सकते हैं आप वहाँ बैठकर पढ़ भी सकते हैं लेना चाहे ले भी सकते हैं आप अलग से भी अच्छा अच्छा हाँ तो आप लाइब्रेरी में आकर पढ़ लीजिए काम किच पड़ेंगी हाँ मिल जाएँगी और किस चीज़ की चाहिए हाँ तो उसकी हाँ तो उसकी मिल हाँ तो उसकी मिल जाएँगी आपको

ठीक भैया ठीक भैया ठीक आइए आप आ जाइए टाइम क्या रहेगा आपका भैया ठीक ठीक ठीक हाँ हाँ हाँ हाँ बता दीजिए हाँ आप जो चीज़ बोलोगे आप सारी बुकें आपको मिल जाएंगी सारी अवेलेबल सारी अलॉट किया जाएगा ठीक है भैया नमस्कार भैया